मैं अपने बचपन में के प्यारी यादें याद कर रहा हूँ वे याद बहुत हमें कुछ याद दिलाती हैं हम बचपन में अपने फ्रेंड अनिल के साथ खूब अच्छे से खेलते और कूदते थे उसके साथ हम लोग बहुत दूर दूर तक घूमने जाते थे कालेज के टाइम पर हम लोग बहुत ही मस्तियाँ किए हैं बहुत दूर दूर जगह घर से घूमने गए हैं और मेरे सारे फ्रेंड जैसे अनिल हो गए कमलेश हो गए बबलू हो गए अनिल कुमार शर्मा हो गए और मेरे सभी फ्रेंड हमारे साथ घूमने जाते थे हमने बहुत मस्तियाँ की हैं कभी खरंजा जा कर खाना पीना बनाया है कभी खेला है तो कभी नदी में जा कर खूब नहाया एवम मज़े लिए हैं नदी में खेले कूदे खूब मजे लिए हैं नदियों में हम लोग को नहाने में बहुत मज़ा आ जाता था एवम जब हम लोग जब आते थे घर तो करीबन तीन चार घंटे बाहर ही रहते थे एवम हम लोग पार्टी करते तो पार्टीयों में हम लोग सबसे अधिक लिट्टी चोखा बनाते हैं वह यादें बहुत ख़ास होती हैं बचपन में हम लोग बाटी चोखा बना रहें थे बहोत बार पार्टियाँ की हैं उनकी बहुत याद आती है जैसे मेरा फ्रेंड अनिल हो गया उसके साथ हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बहुत घूमें स्कूलों के टाइम में हम लोग स्कूल से बाहर निकल कर खूब खेलते थे जैसे गुल्ली डंडा कबड्डी कबड्डी खेलते तो हम लोग के ग्यारह ग्यारह टीम होती थी टीमों में हम लोग सभी एक फ्रेंड अपने तरफ हो जाते थे बहुत कबड्डीयाँ हम लोग खेलीं हैं एवम गुल्ली डंडा के लिए हम लोग पैसे पर खेल रहे थे गुल्ली डंडा बहुत खेल हम लोग खेलें एवम जैसे कमलेश के साथ हम लोग घूमने कहीं जाते मेरा फ्रेंड कमलेश अनिल बबलू यह सब के साथ हम लोग खेलें तो बहुत यादें आतीं हैं इन लोग के साथ हम लोग बहुत खेले हैं एवम कालेज के समय हम लोग बहुत खेलें बहुत अच्छा लगता है हम लोग का बचपन की यादें बचपन में हम लोग बहुत मस्तियाँ की हैं बचपन में बहुत हम लोग खेलें हैं बहुत मस्तियाँ की हैं